आंनि गेलेमुनि मोजां मोननाय साबसिन सर' गेलेनो मोजां मोननाया जादों गेलेमुआ फुटबल फुटबलनि अनगायै आं गोबां गेम गेलेयो जेरै भलिबल क्रिकेट खाबादि थाखोमालायनाय उन्दै समनि बायदि बायदि आं गेलेबोबाय नाथाय फुटबलखौ आं साबसिन मोजां मोनो फुटबलखौ जोङो गेलेयोबो जोंहा फुटबलनि मोनसे हान्जा दङ हानजानि मुङा जादों फाथाखाथा आलारि युथ ख्लाब

आङो फुटबलखौ सोलोंगासिनो फुटबलनि अनगायै आङो मबाइल गेम गेलेनाय खाबादि भलिबल थाखोमालायनाय क्रिकेट बायदि गेमबो गेलेबोबाय आरो गेलेयोबो दायो दा जोंहा फाथाखाथा आलारि युथ ख्लाबाव गासै जिदाइनजोन मानसिफोर दङ दा बिसोरनि मुङा जादों मिनिसोरां खरमे सरकान्थ' सानफुं खुंगुर खोरोमसार बायदि बायदि दङ दा आङो फुटबलजों गोजौ फारसे दावगालांनो नाजादों दा दावगालांनानै आं सासे हायुंआरि नेसनेल फ्लेयार जानो गोसो दङ फुटबलाव गोबां नेम दङ फुटबलनि नेमफोरा जादों जेरै फुटबलनि पजिसनफोराबो दङ बेयावहाय जेरै डिफेनदार किफार स्ट्रायखार हाब्स बायदि बायदि पजिसन दङ बेयावहाय दा फुटबलखौ आं साबसिन मोजां मोनो बेनिखायनो आं फुटबलनि बागै बुंदों

फुटबलखौ आङो गेलेथनाय जायाखै उनावहाय जोङो जेब्ला फुटबलनि बोथोर बा सिजोन सफैयो अब्ला आं फुटबलखौ बांसिनै गेलेयो दायो सोलोंथ'नाय जायाखै आरो उन्दै समावबो गोबां गेलेबोबाय लोगोफोरजों ओरैनो गेलेबोनाय जेरै फ्रेन्डलि मेथ्स बिदिनो गोजान गोजान गामि खाथि खाथियाव गेलेबोबाय दा जोंहा दायो गामियावनो हान्जायाव गेलेबाय थादों दा जेबो गोजानाव गेलेहैथ'वाखै दा सोलोंगासिनोसो दङ उन्दैयावबो गोबां गेलेबोबाय उन्दैयाव गेलेबोनायाव जोंहा लोगोफोरा गोबां जखम जाबोबाय मिनिसोरां होननाय सासे लोगोआ बा मेम्बारा गोग्लैनानै आथिं दोलानायफोर जादों आरो बेखौ हस्पिटालाव लांनाय जादों आरो अबिनास मुंनि सासेया गनथंबो बायदोंमोन बेहा गोबां जखम जादोंमोन दा अब्लाबो फुटबल गेलेनायखौ लोगोआ नागाराखै मानोना फुटबल गेलेनायखौ जों जोबोद मोजां मोनो जोंनि हान्जाया फुटबल गेलेनायखौ साबसिन मोजां मोनो दा फुटबलनि अनगायै दा गेलेबाय थानाया जादों भलिबल भलिबलखौ जोङो फुङाव गेलेयो आरो मोनाबिलियाव गेलेयो बेखौबो भलिबलनि भलिबलाव हान्जायाव मोनसे हान्जायाव सयजोन थायो दा जोङो रतेसोन गेलेयो भलिबलाव भलिबल गेलेनानैबो इसे रोंबोबाय फुटबलखौ आं साबसिन सोलोंनो नाजादों मानोना फुटबलखौ आं साबसिन मोजां मोनो सासे गेदेर गोलाव मानसि जानानै सासे फोरोंगिरि जानो नागिरदों फुटबलनि आरो सासे हायुंआरि गेलेग्राबो जानो नागिरदों दा आङो फुटबलखौनो सोलोंगासिनो